فائیو لاکھ سیونٹی ٹو ٹین تھاؤزینڈ ٹوینٹی فائیو ہنڈریڈ ٹویلو ٹوینٹی فائیو ہنڈریڈ سیونٹی تھری ٹویلو تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ سکسٹی فور